हॅलो

कितें सांगूं सकाळीं नाश्ता खंयसून करपाचो खंय करपाचो म्हापशा आं आं आनी खंय आं हां

आं आनी आनी खंय आं दुसरें ते साई सदनानान या मरे साई सदनान आं मरे हय थंय बरें मरे

खावपाक म्हणल्यार भाजी पाव बी तशी वडा पाव वडा पाव खावंक जावो हय खंय या

आं आसा मरे येता मरे हां म्हापशा वाटेक आसा हय हय सावंतवाडी न्हय बान्या पावलो हो पळय आं आं राव आं आं बरें

आनी कितें म्हणून आनी कितें हॉटेल देंवोंग मेळाना रे बशींतलो बशीनचो देंवोंग मेळाना

आनी कितें हय बस स्टॅणार वृंदावनान या

हां

आं या या वचून पळोवंक जाय

ना एकटो येता हय